دن بھر پانی کی مختلف چیزوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے پینے کے لیے تازگی اور صحت مند رہنے کے لیے کھانا پکانے کے لیے جیسے چاول دال سبزی اور دوسرے کھانوں کو پکانے کے لیے صفائی کے لیے برتن دھونے ہاتھ منہ دھونے اور گھر کی صفائی کے لیے نہانے کے لیے روزانہ صفائی اور تازگی کے لیے باغبانی کے لیے پودوں کو اور پھولوں کو پانی دینے کے لیے چہرے دھونے کے لیے روزانہ چہروں کی صفائی اور تازگی کے لیے جانوروں کے لیے گھر کے جانوروں کو پینے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے کچھ مشینوں کے لیے جیسے کپڑے دھونے کی مشین اور ڈش واشر وغیرہ کے لیے ان سب ضرورتوں کے لیے دن بھر پانی کی ضرورت پڑتی ہے